मुझे सर कंप्लेन लिखवानी थी बैग चोरी हो गया इसलिए पिपलीनाका साढ़े दस बजे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे कुछ मतलब बच्चों के और मेरे थे और कुछ जरूरी

जो मेन चौराहा है वहाँ पर तीनमुखी माता जी का मंदिर है उसी जगह पे पता नहीं पर आया एकदम बस मैं पैदल चल रही थी और पीछे से पता नहीं कोई आया और बाइक पे थे ठीक है कब तक हो जाएगा सर चल जाएगा तो मुझे इस्टेशन आना पड़ेगा क्या अच्छा ठीक है हाँ और कुछ